औ सार आङो जेनेबा मोनसे सासे सेंग्रा स्टुडेन्त हिसाबै आं माखासे जब अपरचुनिटिसफोरनि बारै मिथिनो लुबैदोंमोनलै जेनेबा जोंनि चिरांफ्राव मानसिफ्रा मा मा मा साख्रिफोराव बांसिन होसोयो बेफोरबायदि आंनियाथ' जेनेबा क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट जाबाय दा औ औ औ मेजरा आंना इक'नमिक्स मेजर आरोखि औ औ औ पार्सेन्टेज

औ माने सार खोथाया जाहैबाय सोंहरनाया बे मानसिफ्रा दानि जुगाव साख्रि मोनला मा मोनला होनबाय थायो नालाय लेखा फरायबाबो ओंखायनो इसे सोंहरनायदों सार

औ माने

औ बेथ' बे माने मानसिफ्राथ' होनखायो ओंखायनो एसे गोसोआबो बायनो नागिरो ना एखम्बा फरायबाय थाबाबो जेनेरेल नलेजफोर फरायबाय थाबाबो ऐ साख्रि मोनला थाखा फैसाजोंल' मोनो बेबायदि होनग्राफ्रा मेला थायोना ओंखायनो सोंहरनाय जादों औ औ

औ औ औ अ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन सार दे दे जागोन सार गोजोननाय थाबाय औ औ औ दे दे दे